रेडियो में जेके सिंधी भॼन जा सिंधी गाना ईंदा आहिनि या पिच्चरूं अचनि थियूं सिंधी हुन में असां त सिंधी भई भाषा जा शौक़ीनु मातृ भाषा बि आहे त मूंखे त इहो तमामु वणंदो आहे भई अबाणा पिच्चर आहे हल त भॼी था हलूं उहा त दिलि सां लाॻणी थींदी आहे की भई असां सिंधी भाषा में बि पिच्चर आहे या पेपर था अचनि त वॾी वॾी सिटिनि जे अंदरि असां केॾी महिल घुमण वेंदा आहियूं त मां छापो वठी करे सिंधी छापो वठी करे मां थोरी नज़र कंदो आहियां थोरो पढ़दो आहियां इहो त उहो तमामु असांखे सुठो लॻंदो आहे